हां तव्हां हेमां हा तव्हां हेमां कानजाणी पिया ॻाल्हायो टीचर हूं जी जी जी हा हा न न उनमें त थोरो ई जॉग्रॉफ़ीअ में थोरो कचो आहे इनजे हिसाब सां थोरो घटि वधि लिखियो हुंदईं पर हाणे उनखे मां थोरो ध्यानु ॾींदीमास ऐं मां उनजी क्लास टीचर आहियां त मां उनखे चवंदीमास की थोरो टूशन वठि जंहिंजे हिसाब सां तंहिंजो सालु न बिगिड़े ऐं उनखे मां थोरो ध्यानु वधीक ॾींदमि हिंदीअ में त हू थोरो बराबरि आहे बाक़ी मां त हिंदी इनजी टीचर आहियां बाक़ी जॉग्रॉफ़ीअ में तव्हांखे ख़बर आहे की घटि मार्कूं आयूं अथस त इनजे हिसाब सां मां थोरो ध्यानु ॾींदीमास पोइ चवंदीमास हा हा हा तव्हां सही ॻाल्हि चई अथव हा हा दीदी तव्हां सही चयो अथव इन हिसाब सां मां उनखे चवंदमि थोरो ध्यानु ॾींदीमास त चवंदीमास की न त टूशन कयो न त अजायो ॿार जो सालु बिगिड़े उहो त ग़लतु ॻाल्हि आहे न ठीकु आहे मां उन जो ध्यानु ॾींदीमास ऐं हिंदीअ में त बराबरि आहे बाक़ी जॉग्रॉफ़ीअ में थोरो घटि आहे हा हा ठीकु आहे मां उन्हनि जे माइटनि खे बि घुराईंदमि उन्हनि जे माइटनि खे चवंदीमान त थोरो तव्हां ध्यानु ॾियो या उन्हनि खे टूशन करायो न त तव्हांजे पुटु जो साल बिगिड़ंदो अजायो इनजे हिसाब सां मां उनजी क्लास टीचर आहियां त उनखे मां ॿारनि जे माइटनि खे घुराए करे उन्हनि खे समिझाईंदमि उनजे हिसाब सां मां तव्हांखे पोइ ॿुधाईंदीमाव हीउ बरबरि करे थो या छा पोइ ॿुधाइजो मूंखे मां उन्हनि जे माइटनि खे समिझाईंदमि बराबर बराबरि सही आहे सही आहे हा त मां माइटनि खे इन्हनि जे माइटनि खे फ़ोन कयान थी या इन्हनि जे माइटनि खे घुराईंदमि त मां तव्हांखे ॿुधाईंदीमाव तव्हांखे कॉल कंदीमाव पोइ तव्हां उनखे पंहिंजे हिसाब सां ॿुधाइजो की हिननि जॉग्रॉफ़ीअ में बिल्कुलु घटि कयो आहे हा उहो त सही ॻाल्हि आहे न मुंहिंजे बि आ न क्लास टीचर आहियां त मुंहिजे बि क्लास मां हिकिड़े ॿार जो थोरो ईइं रिजल्ट सुठी न ईंदी त पोइ सुठो न लॻंदो न उनजे करे सॼी ॿारनि ते ॿियनि ते बि असरु पवंदो न इनजे हिसाब सां मा उन्हनि जे ॿार माइटनि खे सॾु कराईंदमि पोइ मां तव्हांखे चवंदीमाव बाक़ी हिंदीअ में त मुंहिंजो सही आहे वरी बि मां तव्हांखे पोइ चवंदीमान ऐं हिते हिते ठीकु आहे ठीकु आहे ओके